नमस्ते सर वह सर मेरे पेट में दर्द हो रहा था जी सर दवा गाँव की लेते हैं डॉक्टरों से लिया था कुछ आराम नहीं मिला सर बुख़ार उखार भी है कहाँ पर गाँव के मेरे नुक्कड़ से लिए थे दवा सर तो बुख़ार उखार भी आ जा रहा है पेट में गैस वैस भी बनता है सर

कब आऊँ लेकिन पेट में गैस भी बनती है उसका भी दवा से ठीक है अल्ट्रासाउंड और है अल्ट्रा सा कुछ जी सर जी सर जी सर

सर आप कहाँ बैठते हैं कहाँ बबरी में सर बबरी में किस स्थान पर बबरी में किस स्थान पर किधर बैठते हैं पोखरा साइ़ड कि किधर बबरी में वह पोखरा साइट बैठते हैं कहाँ किधर बैठते हैं है सर मैं आ जाऊँ मैं आज आऊँ या कल आएँ दवा से आराम हो जाएगा सर ना जी सर नमस्ते सर